हैलो हां जी में ना अपनी मिगी कमीज़ कढानी ऐ ते गले गी करवाना वर्क बुट्टियां जेही बनानियां न गले पर पूरी कमीज़ गी गै ते ओह्दा केह् रेट रूट ऐ तिल्ले दी तिल्ले आह्ली ऐ गै कढानियां ऐ में दो सौ रपेआ ते कदूआं तगर कड्ढियै देई ओड़गे अच्छा पंञें दिनें दे बाद च ते दो सौ रपेआ फिर जेल्लै निकली जाह्ग ते अदूं गै देना जां पैह्ले देना अच्छा में दस्सगी थुआनू कि एह् खल्लै तिन ते उप्परै दो ते ओह्दे उप्परै इक इस स्हाब दा फुल्ल बनाना ते थल्लै बार्डर बी बनाना हां हां ते किन्ने फिर किन्ने पैसे लग्गने अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ में फिर कल आग अच्छा अच्छा फिर में कल आह्गी ठीक ऐ